फोटोग्राफी ऐज मेरी हाब्बी तां बनी क्योंकि अस जेह्ड़े ग्रांऽ बिच्च रैह्ने ते अस इक दूइयै जगह् उप्पर जंदै गै रैह्ने क्योंकि प्हाड़ प्हूड़ इत्थें बड़े शैल होंदे ते मिगी ओह्दे प्हाड़ें दे फोटो खिच्चने बड़ा ई शैल लगदा हा ते इत्थे जादा बड़े अलग अलग किसम दे पक्षी आंदे इत्थें बड़ी सारी ग्रीनरी होंदी ते उं'दे फोटो खिच्चना मिगी बड़ा ई जादा पसंद हा क्योंकि कुछ लोक कम्म करदे पैसै आस्तै लेकिन कुछ करदे दिलै दे सकून आस्तै लेकिन एह् कम्म जेह्ड़ा ओह् दिलै गी सकून दिंदा कुदै बी जन्नी ते में अपना कैमरा कड्ढियै फोटो खिच्चन लेई पौन्नी होर मिकी इं'दे फोटो खिच्चना बड़ा ई जादा शैल लगदा उंचे उंचे प्हाड़ न इत्थें बूह्टे अलग अलग पक्षी उं'दे फोटो खिच्चना जेह्ड़ा ओह् बड़ा ई जादा पसंद आंदा मिगी ते एह् जेह्ड़ा खिच्चने क्योंकि असेंगी अपने टाईम उप्पर पिच्छें बापस आई निं सकने अगर असें कैमरे बिच्च कैद करी सकने उसी तां उसी अस पलै गी दबारा जी सकने अगर असें कैद कीते दे होगा अपने कैमरे च तां ते एह्दे आस्तै मेरी हॉब्बी बनी गेई फोटोग्राफ्ररी हून में कुदै बी जन्नी तां फोटो अपना कैमरा कड्डियै फोटोग्राफ्री करन लगी पौन्नी क्योंकि मिगी एह्दे च बड़ा ई जादा सकून मिलदा कुछ कम्म पैसै आस्तै निं कुछ कम्म दिलै दे सकून आस्तै बी होंदे ते फोटोग्राफी जेह्ड़ा दिलै दे सकून आस्तै ओर जे उप्पर तुसें किसे बी चीजै च कैमरे च कैद करगे तुसें इ'यां फील होना कि ओह् चीज तुस तोआड़ै कश ई ऐ तुस उसी अगर दूर बी गेदे दूर बी है निं ओह् लेकिन तोआढ़े कैमरे दे जरिये थुआढ़े कश आई सकदी ओह् होर फोटोग्राफ्रारी इक ऐसा ओह् ऐ कि जेह्ड़ा दिलै गी इन्ना सकून दिंदा कि कोई बी चीज़ निं दिंदी तुस अगर न्यू जगह् उप्पर जा ने उसी तुस अपने कन्नै कन्नै लेआई सकने लेकिन हां एह् अपने कैमरै च पाइयै कैद करियै अपने कश रक्खी सकने जेल्लै तुसें ओह् दिखगे दो साल्लें बाद तिन्न साल्लें बाद तुसें उत्थैं पुज्जी जाना ओह् जेह्ड़ा फोटोग्राफरी ऐ ओह् तोआड़ा जेह्ड़ा हाब्बी जेह्ड़ी ओह् तुसें गी दिल इन्ना अच्छा फील होना कि हां कि एह् ऐ तुसें होर कुतै जाह्गे तुसें बड़ा ई जादा ओह्दा फील करी सकने उसी अगर तुसें अपने कश कुछ बी चीज़ रक्खना चाह्न्ने कि हां में टाईम बिच्च पिच्छें बापस नेईं जाई सकदा लेकिन कुछ टाईम अपने च कैद करी लैना अपने कैमरे बिच्च कैद करी लैना ओह् जेह्ड़ा जेल्लै फोटो खिच्चो ते इ'यां दिल प्रसन्न होई जंदा अगर तुस इत्थें जेह्ड़ा उं'दा इकदम साफ म्हौल होंदा ते अगर तुस अलग अलग जगह् उप्पर जन्ने तुसें गी सूकून मिलदा इत्थें इ'यां अलग अलग चीं चीं करदे पक्षी न्यू न्यू जगह् उप्पर जाने दा मज़ा मिलदा जेल्लै अगर अस अपने हाब्बी आस्तै जीने निं ते असें बड़ा ई जादा मज़ा आंदा ते जेह्ड़ी हॉब्बी अपनी ओह् हमेशा सारें गी जे बी थोआड़ी हाब्बी ऐ ओह् जींदे रक्खनी मेरी फोटोग्राफरी ऐ ठीक ऐ लेकिन ओह्दे बिच्च बड़ा ई जादा मज़ा आंदा जेल्लै असें कुदै जन्ने घूमने गी ते असें ओह् सिर्फ घूमने गी जन्ने अस बापस आई जन्ने लेकिन ओह् जगह् अपने कन्नै निं लेई सकने अगर अच्छी लगदी तां कोई पक्षी लब्भेआ तुस उसी बी कन्नै निं लेई सकने कोई तुसें फुल्ल दिक्खेआ शऐल अगर तुस उसी बी निं अपने कन्नै लेआई सकने लेकिन कैमरे बिच्च कैद करियै अपने कश ओह् जाद तुस अपने कश हमेशा रक्खी सकने क्योंकि उसी जेल्लै तुस जाद करगे दो साल पैह्लें में इत्थें हा गेदा ते तुसें उत्थैं पुज्जी जाना क्योंकि फोटो बिच्च इन्नी शक्ति होंदी ते फोटोग्राफरी जेह्ड़ा ओह् बड़ा ई अच्छा कम्म ऐ